कोंकणी ही म्हाजी मायभास हांव जल्मांतल्यान ही भाशा उलयतालो ही भाशा जेन्ना म्हाका कळपाक लागली जेन्ना म्हाका ज्ञान येवपाक लागलें हांव ल्हान आशिल्लो तो व्हड जावपा लागलो तेन्ना हे भाशेचे म्हत्व म्हाका कळपा लागलें चड म्हत्व म्हाका कळपा लागलें जेन्ना हांव शाळेंत वचपा लागलो शाळेंत वचपा लागलो तेन्ना म्हाका टिचरी कोंकणी विशयाक घेवन आमकां शिकयताल्यो तेन्ना कोंकणी बद्दल आमकां खूब किदें सांगलें जे आमची आई बाबा घरा कडेन भाशा उलयताली ती आमी स्कुलाकय उलयताले जेन्ना आमी ही भाशा शिकपाक लागले तेन्ना आमकां हे भाशेचो खूब मोग मोग येवपा लागलो आमी खूब खूब जाण एकठांय येवन सगळीं हीच भाशा उलयताले चड करून आमी गोंयकार आशिल्ल्यान प्रत्येक जाण ही भाशा आमची मायभाश अशें म्हणून एकामेका कडेन बरे भशेन उलयताले आमी खूब जे कोंकणी बद्दल विशय बरयताले आमी आमच्यो काणयो नाटकां आमी कातारां सुद्दां कोंकणीन करताले आमी खूब अशी नाटकां बीन केली आमी शाळेंत आसतना धाकट्यो धाकट्यो काणयाचेर कोंकणी काणयाचेर आमी नाटकां बसयलीं आमकां खूब उमेद येतालीं नाटकां करपाक आनी ही जेन्ना आमी भाशा दुसऱ्याक आयकताले जे कोंकणी कळनाशिल्ले तेन्ना आमी तांकां ही भाशा समजोवपाचो खूब प्रयत्नय करताले तेन्ना ती तांकांय खूब दिसताली ते खूब शिकपाकय ती प्रयत्न करताले तेन्ना आमची भाशा ही जी कोंकणी आसा ती आमकां ल्हानपणा साकून व्हड जायत पर्यंत कशी आनी ताजो अर्थ कितें हें कळपाक लागलें तेन्ना आमकां ही कोंकणी भाशेचो प्रचार करपा खातीर खूब आवडपाक लागले आनी आमी बी आमच्या स्कुलान आमच्या शाळेंत आमच्या मागीर कामार कामा कडेन बीन कोंकणी उलोवपा लागले आनी आतां ही भाशा आमकां इतली मोगाळ जाल्या की आमी हाजेर आमची पदाय म्हणटा आमचे खूब व्हडले व्हडले गायकय जावन गेले आमचे खूब नाटकाकारी जावन गेले जे आतां नाटकय बीन कोंकणीच्यानूच साजरा करतात आनी ते आमी पळयतात आमचे खूब कलाकार आसात जें कोंकणी नाटकां बरयतात सो आमकां जेन्ना स्कुलान शाळेंत आमी जेन्ना कोंकणी शिकले आनी आमी लेख बरोवपा लायलो आमकां तेन्ना हांवें एक लेख बरयल्लो आमच्या धर्तरेर गोंयच्या मायभुमीचेर तेन्ना म्हाका ते शाळेंत बक्षिसूय मेळयले